छवीह जनवरी उणिवीह सौ सैतालीस पंद्रहं अगस्त उणिवीह सौ पंजाहु अठ मई उणिवीह सौ सतरि पंज सितंबर ॿ हज़ार छह ॿावीह मार्च ॿ हज़ार ॿ